हय कबड्डी ह्या खेळाक आंतरराष्ट्राय स्तराचेर वळख दिवपाक जाय कारण ह्या खेळांतल्यान सगळ्या आंगाक बरी एक्सर्सायज जाता आनीक पळोवपाक बी बरी मजा येता